जी मां काफ़ी टूर वग़ैरह कया आहिनि सफ़र काफ़ी कया आहिनि नंढिपण खां मां टेक्स्टाइल में जॉब कंदो हुउसि त टूरिंग जो मुंंहिंजो कमु हूंदो हुओ मां काफ़ी शहर घुमी चुकियो आहियां जीअं त गुजरात टूर कयलु आहे ऐं हुन खां पोइ मुंहिंजो सम्झो कर्नाटक कर्नाटक जी ऑल शहर मां सभु शहर घुमियलु आहियां हुन खां पोइ मुंहिंजो इहो मद्रास टूर कयलु आहे मद्रास में चेन्नई सुठी सिटी आहे ऐं मां इहे सभु हंधि राजस्थान जा टूर कया आहिनि हा बिहार झारखंड सभिनि हंधि थी आहियो आहियां उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सभिनि हंधि थी आहियो आहियां ग्वालियर सुठी सिटी आहे ऐं ॿी कटनी सतना रीवा सभिनि में थी आहियो आहियां ऐं मूंखे अनुभव काफ़ी तमामु बहितरु मिलियो आहे ऐं हुन खां पोइ मूंखे माना ट्रेन जे सफ़र में ॾाढो कुझु सिखणु मिलियो आहे सिखण जे अलावा काफ़ी अनुभव मिलिया आहिनि कीअं छा आहे जम्मू कश्मीर थी आहियो आहियां कहिड़े शहर में कीअं सभु आहे उहो कुझु सिखणु मिलियो नई नयूं ॻाल्हियूं सिखण मिलियूं नवनि माण्हुनि सां उथणी वेहणी कीअं आहे उतां जी ॿोली कीअं आहे कीअं सभु वहिंवारु आहे माण्हुनि जो उहो सम्झणु मिलियो ऐं काफ़ी कुझु तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं मूंखे सिखणु मिलियूं हुन खां पोइ सफ़र में मूंखे घणे तरह जा माण्हू गॾ जा हुआ ऐं हुन खां पोइ सफ़र में मूंखे ॾाढो बेस्ट लॻंदो हुओ बढ़िया लॻंदो हुओ ट्रेनिंग जा सफ़र मूंखे काफ़ी सुठा लॻंदा हुआ गिराकनि सां कीअं ॻाल्हाइजे कंहिंसां कीअं ॻाल्हि कीअं उथिजे वेहिजे उहो सिखणु मिलियो अनुभव हुन खां पोइ सुठा तीर्थ जॻहियुनि ते वियो आहियां मां जीअं की वैष्णो देवी हरिद्वार अकेलो सफ़रु सभिनि हंधि मां करे चुकियो आहियां मूंखे अकेले में माना इहो सभु काफ़ी तमामु सुठो लॻियो सुठनि हंधि सुठियूं जॻहियूं सुठा स्थल झूलेलाल साईं आहे दरॿारियूं वग़ैरह नागपुर में असांजा सचो सतराम धाम ते अकेलो थी आहियो आहियां माना काफ़ी तमामु हंधि मां सुठियूं जॻहियूं ॻोलदो हुउसि जिते मूंखे कुझु नओ मिलंदो हुओ कुझु सत्संग जी ॻाल्हियूं मिलदियूं हुयूं कोइ सामाजिक ॻाल्हाइणो सिखणु मिलदियूं हुयूं सांस्कृत प्रोग्राम समाजिक प्रोग्राम अटेंड कंदो हुउमि मां मूंखे काफ़ी सुठो माना अनुभव रहियो आहे ऐं अॻियां बि मालिक चयो त मां सफ़र टूर अकेलो करणु चहींदुमि मां वीह वीह पंजुवीह ॾींहं महीनो घर खां ॿाहिरु अकेलो सफ़रु कयो आहे ऐं मूंखे सफ़र करण जो आनंदु काफ़ी सुठो लॻो अॻियां बि मां ज़रूरु वेंदुसि हाणे बि मां थी आहियो आहियां काफ़ी मूंखे सुठो कुझु नओ सिखण लाइ मिलियो आहे